السلام علیکم جی خیریت سے ہیں نہیں آپ کافی دنوں سے آپ کی دکان پہ آ نہیں پا رہا تھا ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی میں نے سوچا آج کال کر کے تھوڑا وہ پوچھ لوں آپ سے جی جی وہ تو وہی آنے سے پہلے میں تھوڑی جانکاری لینا چاہ رہا تھا وہی میں یہ پوچھ رہا تھا جی یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے اگر مجھے ابھی ارجنٹ میں ہار بنوانا ہے سونے کا خیر آپ کے یہاں سے پہلے بھی گئے ہیں تو ابھی اس بار میں کچھ نئی ڈیزائن چاہ رہا تھا جی ارجنٹ میں یہ شادی پڑ گئی ہے گھر میں تو جی تو وہی میں چاہ رہا تھا کہ کچھ نئے ڈیزائن میں آپ کے یہاں ہار آئے ہیں یا نہیں ہیں کچھ اچھا تو خیر ابھی کیا ریٹ چل رہا ہے تو کچھ ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا ہمارے لیے اچھا تو جیسے کچھ الگ سا ہار جیسے مجھے چہیے تھا تاکہ وہ لگے کہ الگ سے ادھر بھی آس پاس کہیں ملتا نہ ہو ایسا تو ویسا بھی بنوا سکتے ہیں آپ اچھا اور جیسے کڑے وغیرہ کی بات کریں تو کڑے وغیرہ کے کیا حساب ہیں آج کل جی جی نہیں اصل میں جی نہیں سر جی نہیں آپ کی بات صحیح ہے نہیں وہی میں چاہ رہا تھا کہ کچھ نیا ڈیزائن مل جاتا اچھا اور اور کسی آئٹم میں نیا ڈیزائن کا کچھ آیا ہے تو آپ بتائیے مجھے جی جی اچھا اچھا یہ ایئر رنگ کا کیا ہے کچھ ایئر رنگ میں کچھ نئے ڈیزائن آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں اچھا نہیں بھائی میں پوچھنا تھا کیونکہ اب جو لے گیا تھا کہ اب اس میں کی تو اکثر جگہ دکھ ہی جاتی ہے اچھا تو آپ بنوا بھی سکتے ہیں ہمیں اگر میں نے آپ کو کوئی ڈیزائن دے دی تو تو اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے پھر ان شاء اللہ پھر آتا ہوں آپ کے یہاں پھر دیکھ کے پھر اس میں میں آپ سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ السلام علیکم